आसामनि गाहाइ आबादफोर होननानै बुङोब्ला जोङो माइ साफाद ओ बेसर आलु बायदि बायदि गोबां दं मावनायनि खान्थि बाहायनाय बिगियान समजों लोगोसे ओ बिखौ ओरैबायदि सोलायनाय जाहैबाय गोदोनि दिनाव जोङो खम खम मावोब्लानो जोंनो थोयोमोन नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जों बिखौ बुरजा मावनांगौ जायो बा गोदान आदब बाहायनानै ओ साइनटिपिक आइदाजों ओ बाहायनानै जों बिखौ मावनांगौ जायो मानो होनोब्ला जों गोदो ओ आबादफोरखौ आबाद मावनायाव बा माइ आबाद मावनायाव जोंनो जुदि बिगासे मावनायावनो थोयोमोनब्ला दा जोङो बे बिगासे मावनायखोनो बे बिगासे हायावनो माबोरै जोङो बुरजा मावनांगोन बा माबोरै बुरजा मोनगोन जों बे आदबखौ जोङो बाहायनांगोन बाहायनानै ओंखायनो जोङो साइनटिफिक आइदाजों बेखौ मावनाय जायो बिगासे हायावनो थोजासे जानांगौब्ला जों बिखो साइनटिफिक आइदाजोंनो मावनांगोन ओंखायनो जोंनि जिथु आबाद मावनाय बे आबाद मावनायखौ गोदोनि आरो दानि बहुद फाराग बा सोलायनो गोनां जादों ओंखायनो जोङो बिखौ जोङो सोलायनानै दा जोंनि जिथु जुग बेजों जोङो एसे हायावनो बा खम हायावनो बुरजा बिबांनि ओ फसल मोननो हायो नामा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बे साइनटिफिक आयदाखौ लानाय जादों ओंखायनो जों दा बि साइनटिफिक आयदाजोंनो जोङो मावबाय थायो आरो मावलांबाय थागोन दा जेरै जिब जुनारनो जोङो उम दै होनाय बा दै जगायनाय बेखो जों गोदोन दिनाव जोंहा जेबो मेचिन गैयामोन जों बिखौ ओ बालथिंजोनो खावनानै लाबोनो गोनां जायोमोन जोंहा जिहेथु दै रोगानाय होनाय दै जगायनाय बियो खोब गोब्राब जायोमोन बा खस्थ' जायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि जुगाव बिखौ जोङो मेचिन मेचिन बाहायनानै जोङो बिखौ खोब गोरलै गोरलै गोरलैयैनो जों बाहायनो हायो मानो होनना बुङोब्ला गोदो बालथिंसे बालथिंसे लाबोनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव बे बालथिंसे बालथिंसे लाबोनायनि जायगायावनो जोङो खेबसेनो ओ गोबांथा बालथिं जों हरनो हायो ओंखायनो गोदोनि आरो दानि बहुद फाराग जाहैबाय जों गोदो बालथिंसे रोगानायावनो रोगानायावनो बहुद गोबाव टाइम लायोमोन नाथाइ जोङो बे बालथिंसे बालथिंसे रोगानाय टाइमखो जोङो खेबसेनो हरखानो हानाय जाहैबाय ओंखायनो जोङो साइनटिफिकआव खोब मोजां बा खोब मोजाङै जादों होननानै आं बुंनो हायो गोदोनि दिनाव जोङो ओ आबाद मावनाय समावबो जोङो गोदोनि दिनाव ट्रेक्टरजोंसो सरि जों गोदोनि दिनाव मोसौजोंसो हालएवनाय जायोमोन मानो होनोब्ला जों मोसौजों हालएवनासो गायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जों मोसौनि जायगायाव मोसौजों हालएवनायनि जायगायाव जों ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों जों खेबसेनो ओ दस आन्थोर गाहाम जों खनसेयावनो हायो मानोहोनोब्ला दा गोदो जोङो मोसौजो हालएवनायावनो हालएवनायावनो खोब गोबां टाइम नांगौमोन नाथाइ आथिखालाव जोङो इसे समनियावनो जों बिखौ फोजोबनानै दोननो हायो जोङो गोदो ओ बे गोबाव टाइम लानायखोनो जों आथिखालाव साइनटिफिकनि साइनटिफिकजों बा गोनोखोआरिजों बिखौ खम समनि गेजेरजोंनो फोजोबनो हानाय खालामनाय जाबाय हानाय जाबाय आरो जोङो गोदो खोब ओ निजाजोंनो मावनाय जायोमोन निजाब्रेइनजोंनो बा एख' बिदि ओ साइनटिफिक जेबो गैयामोन हासार थासारफोरबो गैयामोन नाथाय दानि जुगाव जोङो हासारफोरखौ होनानै जोंनि जिथु हा जिब खालामफिननानै जोङो मोजां आबाद मोननो हायो बा मोजां आबाद जायो होननानै जों बुंनो हायो गोदो गोदो गोदो गोदो हासारनि बेलायाव ओ जोङो गोदोनिया जाहैबाय दंफां लाइफां फोरनि ओ बिलाइफोरजों बानायोमोन हासार नाथाय आथिखालाव गोनोखोआरि आयडियाजों हासार बानायनानै जों बिखौबो होनाय जायो जोंहा खम समनि गेजेरावनो बे हासाराबो ओंखारो जोङो जों निजा बानायनाय हासारब्ला जोंनो खोब गोबाव टाइम नांगौ मानोहोनोब्ला बिलाइफोरखो बुथुमनायावनो बा बै गोबोर हासारफोरखौ दोननायावनो सानसेयावनो जाया साननैआव जाया गोबाव टाइम नांगौमोन नाथाय जोङो गोनोखोआरि आव जोङो बेखौ खम समनि गेजेराव बा खमावनो खालामनो हायो जों साइनटिफिक जुगाव